अरे भैया वो आपने बाहर बोर्ड लगा रखा था ना किराये के लिए हाँ तो मुझे क्या है रूम चाहिए थे

मुझे दो चाहिए थे बिलकुल बिलकुल अटैच हो अंदर किचन वगैरह भी चाहिए थी मुझे उसमें हाँ पानी वानी भी चाहिए आप बता दो वो इसमें ही रखेगा या अलग से उसका कुछ पैसे वगैरह देने पड़ेंगे अच्छा तो एक बार पूरा एक बार बता दो लाइट बिल का अलग ही बता दो जैसा भी होगा हमें वो ले लेंगे हम अच्छा अरे भैया मुझे क्या है कभी मैं एक जगह मेरा फिक्स नहीं है इधर उधर काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ता है तो हाँ वो मिल जाएगा अरे तो एग्रीमेंट की क्या जरूरत है बिना एग्रीमेंट दे दो ना ये कोई जरुरी थोड़ी ना है मैं तो वो आप पैसे पहले लो तो कोई समस्या थोड़ी ना आयेगी मैं कमरे ले भी लूँगा कहीं बार बार में कोई पहाड़ पड़ोस में आके ये बोले वो बोले तो ऐसी समस्या नहीं चाहिए अच्छा चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये एग्रीमेंट का बता रहे हो ये तो रहने दो ना ऐसे ही दे देते है क्या एग्रीमेंट क्या करते हो तो पैसे का तो पैसे का तो करो ये आप फिक्स ही बता रहे हो कुछ ऊपर नीचे देख के करो ये फिक्स थोड़ी ना है

चलो ठीक है फिर मैं आता हूँ आपके पास